असांजी सिंधी भाषा त बोलो सभिनी खां सुठी में सुठी आहे जय झूलेलाल चई करे असां अॻिते वधंदा आहियूं ॿियनि भाषाउनि खे असां ॿुधंदा बि न आहियूं त हाणे कमकार अहिड़ा आहिनि जेके हिंदी में गुजराती में इंग्लिश में ॻाल्हाइणो पवंदो आहे त उहो ठीकु आहे असां उ ॻाल्हाईंदा आहियूं बाक़ी घरु परिवार में यारु दोस्तनि सां जेको सिंधी भाषा हूंदो आहे जेके सिंधी मिलंदो आहे त असां त सिंधी में ॻाल्हाईंदा आहियूं छाकाणि त असां सिंधी आहियूं सिंधीअ में ॻाल्हाइणु घुरिजे बाक़ी ॿियो जेको धंधेदारी आहे हुन सां जेको हुन जी भाषा में ॻाल्हाइणो पवंदो आहे त पूरे परिवार में या समाज में जेको असांजे सिंधी समाज सां असां जुड़िया पिया आहियूं असां हुन सां सिंधी में ई ॻाल्हाइण जी कोशिशि कंदा आहियूं पर उहो हमराह साम्हूं चवंदो की मूंखे सिंधी नथी अचे पई त असां हिन खे सिंधी सम्झाइण जी कोशिशि कंदा आहियूं की तू बि सिंधी ॻाल्हाए तू बि सिंधी आहे पर छाकाणि अॼुकल्ह जी जनरेशन आहे हुओ सिंधी खे घटि थी पंसदि करे पई पर मां त पंहिंजे ॿारनि खे या पंहिंजे परिवार में सभिनी खे सिंधी सिखाए वियो ऐं सिंधीअ में ई ॻाल्हाईंदा आहियूं